हैल्लो नमस्ते जी नमस्ते हांजी हांजी ओह् कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं बस थोआड़ी अर्जी दित्ती दी ऐ साह्ब कोल असैं बस हु'न एह् इलैक्शनां खत्म होंदियां थोआड़ा त्रिया पुल बी बनिया टैंशन निं लाओ तुस असैं साह्ब कन्नै गल्ल कीती दी ऐ बस ओह् बनी जाना